تفریح کی تبدیلیوں میں بہت زیادہ فرق آیا ہے پہلے لوگ زیادہ اکھٹے سوشل ایونٹس میں حضور رہتے تھے جیسے گانے کے پروگرامس رقص کے پروگرام اور سوشل گیمنگس آج کل ٹی وی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے تفریح کے طریقے بدل دیے ہیں اب لوگ اکھٹے وقت گزارتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر جیسے اسنیپ چیٹ کے تھرو آپس میں کنیکٹ رہتے ہیں یا پھر گیمنگ کر کے یا بلاگنگ کر کے یو ٹیوب سے ارننگ کرتے ہیں واٹسپ کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں لوگ اب بھی اکھٹے وقت گزارتے ہیں مگر اب وہ زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے رہتے ہیں جیسے کہ آن لائن گیمنگ ویڈیوز دیکھنا اور سوشل میڈیا کا اجتماعی استعمال کرنا جو ان کے فائدے کے لیے بھی ہو